जय झूलेलाल साईं मूंखे हिते ॿाहिरि वञिणो हो थोरो त हुन लाइ मूंखे कैब बैक कई आहे मां ऐं छा मूंखे हिन रस्ते लाइ ओटो बुक थी सघंदी छो की अॻियां ई आहे न ऐं हुनजा छा चार्जेस थींदा